हेल' बुंनाय मा माबा बुसथु मोन आंनाव खल फैदों नोंनि नामबार निफ्राय

औ औ

औ बिजिथ खालामनो थाखाय आरो हागोन आङो बहथ मोजाङैनो हागोन जोंनाव एजेनसि दंखायो आङो बिनिनो हेद आरखि हो जायनाखि दिल्ली मुम्बाइ केलकाता फोर निफ्राय फैयो स्टेट लेबेलनिफ्राय बायह्रानिफ्रायबो परेन निफ्रायबो फैयो हो एसियानिफ्राय फैयो जेन'बा थायलेण्ड बायलेण्ड सायना जापान निफ्राय फैनायफोरखौ आं गायद खालामजोबो आरो जोंनि बे सिकस सेदुलाव गोबां नेसारेल बिउथि दङ हो बुंनो थाङोब्ला सरलफारा निफ्रायनो लानानै गासैबो मानास थानास काजिरङा बे एरिया आव थांजोब नो हागोन नों हथेल सोंदों बा बाबु हथेला दङ जोंनियाव नैबेहाय गौरां हथेल दङ आरो नैबाव हिमालया दङ सिरांनि माबा खाथियावनो बङायगाव आव नियारेसथ आरो नेसनेल हाइवे खाथियाव बहुत मोजां मोजां दङ फेसिलिथि दङ जानाय लोंनाय बहायनो मोनजोब गोन आरो नों जास्ट बाहाय माबाल' दिमानद होनांगोन हो एसियानिफ्राय फैयो जेन'बा थाइलेनद बाइलेनद सायना जापान निफ्राय फैनाय फोरखौ आं गायद खालामजोबो आरो जोंनि बे सिकस सेदुलाव गोबां फोरा नेसारेल बेउथि दङ हो साबसे दङ मानसिया हो मरनिंनिबो मोनगोन ब्रेकफास्ट बो मोनगोन गासिबो लान्स मोनगोन दिनार मोनगोन जेबो फ्रब्लेम गैया आरो एबाइलेबल फेसिल्थिस फ्रम बथ दिस हथेल आइदार दा माबानिफ्राय बाबो नैबे गौरां हथेल निफ्रायबाबो मोनगोन हिमालाया हा बे बेस्त अफसन आरो बेस्ट औ बेस्ट औ हतेला बहुत मोजां नोङो फैनो हागोन नै बे मानास फोरखौ नायनोबाबो आमफ्राय नै बे जोंनि भुटान बावनदारि खौबो नायजोबदो बे जोंनि बड'लेण्ड आवनो गोग्लैयो बि टि आर एरियाना बहुत समायना आरो समायना रमायना जोङो बिखौ आपग्रेद खालामनो नाजादों जोङो नेसनेल निफ्राय फान फैयोब्ला इनथारनेसनेल निफ्राय फान फैयोब्ला जोङो जेन'बा इउरप खानथ्रि फोर बादि बानायनो हागोन सिकथलेण्ड फोरबादि बानायनो हागोन हा नेडारलेण्ड बादि बानायनो हागोन सुइझारलेण्ड बायदि बानायनो हागोन हो जोङो रांनि आंखाल नि थाखै जोङो बिखौ एसे गबमेननि साफर्थ नांगौ आरो इनथारनेसनेल अरगेनायजेसन नि नांगौ आरो थुरिस्ट दिफारतमेन निफ्राय अब्लानो जों आपग्रेद खालामनो नायफै बहुत मोजां बे हतेला बथ आर बेस्त बिखौनो आं फोरमायबाय दे बाबु अखे नोंनिसिम बो खौरां लानायनि थाखै गोजोननाय थाबाय आरो प्लीस